ہندوستان کی سیاست اور سیاسی جماعتوں کے بارے میں میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہوریہ کو لے کر کافی تاکید اور بہت ہی اچھے ڈھنگ سے اس کو چلانے کی کوشش کر تے ہیں لیکن کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے فائدے اوراپنے ووٹ بینک کو صرف بنائے رکھنا چاہتے ہیں اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ ایز اے جمہوریت ہندوستان کے بارے میں تو مجھے سب سے جو پسندیدہ چیز وہ ہے یہاں کا آئین یہ جو آئین ہے سبھی کو سمانتا سمتا چاہیں وہ آرتھک طور پر ہو چاہیں وہ ذاتی طور پر ہو چاہیں وہ بنیادی طور پر ہو سبھی کو سمانتا اور ایکتا میں باندھنے کی پوری پوری اس آئین میں قائم کی گئی ساری باتیں ہیں اور وہ صرف قائم نہیں کی گئی ہیں

پوری طور پر اس آئین کو اس پورے ہندوستان کو چلانے میں سکچھم ہے میرا سب سے پسندیدہ سیاسی رہنما ہے راج ناتھ سنگھ مجھے اگر ان سے ملنے کا موقع ملا تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے کچھ کے تحریک کے لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں جو انمادی طور پر اپنی باتوں کو رکھتے ہیں اور مذہبی انماد کی باتیں کرتے ہیں تو کیا آپ کی جو ذاتی زندگی میں ہے اسے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے دیس کو یہ جو مذہبی انماد کی باتیں ہیں وہ بہت پیچھے لے کر جاتا ہے آپ صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی کڑی نندا کرتا ہوں مجھے آپ کا جو بھاشڑ دینے کا جو ہے جو آپ بولتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن صرف اتنا کہہ دینا کیا یہ یہ کتنا اچت ہے